हमर हिन्दी हमर इस्कूलमे सभसे लोकप्रिय भाषा हिन्दी छै काहेकि ई हमर राष्ट्रीय भाषा भी घोषित छै आओर हमरा ई भाषामे जादा दिलचस्पी छै हमरा बहुत मन लागैत छै ई भाषा बोलयमे आओर बहुत ही खुशहाल जिन्दगीके शुरुआत करैत छियै हम अपना हिन्दीसे हमराके हिन्दी आओर मैथिली बहुत पसन्द छै आओर हमरा बहुते ख़ुशी होइए छै की हम हिन्दी आओर मैथिली दुनू बोल पाबैत छियै हम कॉलेजमे जे छै जादातर हम पार्टिसिपेट हिन्दीमे ही करैत रहियै ओ यादगार बहुत ही अच्छा लागैत छै आओर हम दोस्त लोगके साथ बहुत नीकसँ बहुत नीकसँ अपना एन्जॉय फुल जिन्दगीके जिए रहियै जादातर हमरा कबड्डीमे मोन लागै रहै आओर बहुत अच्छा ही परफॉर्मेंस करैतरहियै हम कबड्डीमे तऽ स्कूलके बहुत ही अच्छा यादगार रहलय आ